आतां जनावरां आसता जनावरां खंयचींय तुका पोसपा जाता कोंब्यो कोंबयो पोसपा जाता गाय पोसता कोण म्हशी कोण बकरी अशें सगळें पोसपा जाता आनी थोड्या जाणांचो बिजनसय आसता गाय बोकऱ्यो अश्यो विकपाच्यो परते म्हशी बी तेन्ना जोताक बी रेडे लागताले म्हशी लागता बैल लागताले म्हणोन तेन्ना लोक तो बैलांक बी विकी कित्याक जोत धरपाक शेतकाराक चडान चड बैलच लागताले जावं रेडे लागताले तश्यो कोंबड्यो बकरे बसून लोकांक कोणाचो कोण देवा दिवपाक जाय कोणाक अशें सांगणें करता जावं आणी कशी चडान चड तशें करून बकऱ्यांकय डिमांड खूब आहा किद्या लोक चड चडान चड लोक भायले लोक तुका कांतरुण्याक खाता जावं तेंचे देवाक ते बकरो कातरी ना जाल्यार तशें जायना तशें कोंबड्यांचें आहा खंयचें खंयचें गांवांनी तुका देवाक कोंबे दिवचे पडटा तेका लागोन विकता लोक आनी तशें करून जावचें पडटा अशें करून लोकांचे चडान चड बैल रेडे जावं बकरी तेंकां चडान चड डिमांड आसा आतां कोमब्यो बी सदां आसतात त्यो आतां चडान चड लोकांगेर नात पूण कमी लोकांगेर आहा पूण तशें आजून गाय बकरी बकरी तर खूब आहा गायचे मात्शें मात्शें आतां कमी जायत येयलें म्हशी कमी जायत येयलें आणी थोड्या जाणांक आतां पयशेय म्हटल्यार बिजनेस करता म्हळ्यार तेंकां तशे पयशेय मेळटा थोडे थोडे ताचेर बिजनेस करपाक लॉनय काडटा बकऱ्यांक जावं गायींक जावं अशें करून लॉन काडून बकऱ्यो वाडयता मागीर बकऱ्यांचेर बकऱ्यांक पयशे बरे मेळटा ना अशें ना जाय तशें आतां कशें बकरे आहा तशें तेंच्यार बोकरे आतां गाय म्हशी बी अश्यो आतां थोडे लोकांनी पोसपा सोडल्यो आतां चडान चड कोणाचे चडान चड आसा कमीच कमी आहा पूण बकऱ्यो आजून जाय ते लोकांगेर आसा ते पय पयशांक लागून ते तशे चालूच दवरलें किद्या बकऱ्यांचे तितले भायर एक फावट दिसांतल्यान येले तेंचे तशें कांय ना की बाबा तेंका हाडुनूच कितें घालूंक जाय जावं उदकच घालूंक जाय दूद काडपा जाय तशें चडान चड ना आसा केन्नाय दूद काडलें जाल्यार काडलें नाल्यार मातशें तेंकां भायर घातलें तेंकां व्हराचें पडटा सकाळीं व्होरोन सांजचें हाडून परतें तेंच्या जाग्यार तेंकां दवरचें पडटा अशें बकऱ्यांचो बिजनेस बरो आहा